आज के समय में अगर हम बात करें तो जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है हमें शिक्षा बिल्कुल लेनी चाहिए क्योंकि आज जो शिक्षित है वो किसी भी परेशानी या किसी भी कठिनाई में अगर फस जाए और उसे उस चीज का ज्ञान है तो वह उस चीज़ से निकल सकता है वहीं अगर एक अशिक्षित जो इंसान होता है उसको बहुत जगह कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उसको उस जगह का या उस परेशानी के बारे में जो भी जिस कारण वह परेशान हो रहा है जीवन में जो भी उसके बाधाएं आती हैं उसका उसे ज्ञान ही नहीं है कि वो आगे क्या करेगा क्या चीज वो कर सकता है जिससे वो यहाँ से निकले इस परेशानी से बाहर निकले दूसरी चीज़ सबसे बड़ी रोजगार शिक्षित है आज आदमी तो उसके पास रोजगार है अशिक्षित आदमी बेरोजगार है